भावनाउंनि जे मथां अगरि हीअ कोशचन आहे त चवंदा आहिनि की म्यूज़िक सरस्वती जी साधना आहिनि जीअं तव्हां हुन साधना में पंहिंजा भावु विझंदा आहियो हू साधना डारेक्ट सरस्वती ते पहुचंदी आहियां हाणे अगरि मां एक्ज़ाम्पल ॾियां त जे प्यार में हूंदा आहिनि यंग कपल्स त अगरि हू उन्हनि खे वधीक रोमेंटिक्स सोंग्स ॿुधण में मजो ईंदो आहे जेका जंहिंमें हुननि जा प्यार भरा भावु शामिलु थी वेंदा आहिनि अहिड़ा गाना हुननि खे ॿुधण में मज़ा ईंदा आहिनि ऐं जीअं जीअं तव्हां पंहिंजा भाव म्यूजिक में विझंदा वेंदा आहियो ऐं दिलि सां ॻाईंदा वेंदा आहियो हू डाएरेक्ट तव्हांजी भक्ती ऐं भाव हू भॻवान ताईं सरस्वती ताईं पहुचंदी आहिनि त म्यूज़िक त सजो खेल ई भावनाउंनि जो आहे अगरि कहिड़ो प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट स्टेज पर्फ़ोर्मेंस कंदो आहे फ़ॉर्मल ॻाईंदो आहे त हुननि जे अख़ु में आसूं कोन्ह ईंदा आहिनि बट कहिड़ो बि कलाकार अगरि दिलि सां ॻाईंदो आहे न त उनजी अख़ु जरूर नम थींदी आहे अहिड़ी तरहं अगरि कहिड़े कपल जो ब्रेकअप थी वेंदो आहे ऐं हुन पंहिंजे दर्दु खे दॿाए रखियो आहे त हू ॾिसजो वधीक तव्हां हुननि खे अगरि सैड सोंग्स ॿुधाईंदा त हुननि जो हू भाव धीरे धीरे रिलीज़ थी वेंदो मन जो दर्दु रोई करे हल्को थी वेंदो अहिड़ी तरहं अगरि कंहिं कोई चिंता में हुजे या कंहिंजो मूड ऑफ़ हुजे त हुननि खे हुनजो फ़ेवरेट सोंग तव्हां ॿुधाईंदा त हुननि जो मूड ठीकु थी वेंदो कंहिंखे निंढ न ईंदी आहे त हू बि राति में कन में मिठा मिठा सोंग्स ॿुधी करे सुमंदा आहिनि त संगीत त आहे ई खेल भावनाउनि जो ऐं हीअ भावनाऊं म्यूज़िक जी भक्ती कराईंदी आहे